आं खामानि मावनाय जायगायाव नांज्लायनाय गोब्राब थासारिफोरखौ सामब्लायनाय समाव जायजों जाय नांज्लायदों बेखौ गोरलैयै बुजायनो नाजायो बिदि नांज्लायनो हामा बिदि गावजों गाव एना एनि थालायनो नाङा बिदिनो बुजायनानै मानि नरमेलाव लाबोनानै नोंजों आंजों बिदि नांज्लायोबा बिदि मोजां नङा बिदिनो बुजायनो नाजायो गाव गावजों नांज्लायबाय थाब्ला गावारि गावजोंगाव नाज्लायनो हायै जाब्ला माब्लाबाफोर नोंनो हेल्प नांगौ जाब्ला बा मदद नांगौ जाब्ला मोननाय नङा ओंखायनो बेखौबो बेखौबो बा नांज्लायनाय बेजों बेजों नांज्लायनायखौ गावारि गोरोन्थि बुजिया लासिनो मोजाङै बुजायनानै नरमेलाव लाबोनो नाजायो